جی ہاں کسی کو پینٹنگ یا ہاتھ بنا کر کارڈ گفٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک خوبصورت اور شخصی تھاپ ہوتی ہے جو آپ کی توجہ اور محبت کو ظاہر کرتا ہے ہاتھ سے بنی چیزوں کی زیادہ جذباتی قدر اِس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ واقعیت کا اظہار ہوتی ہیں خصوصی طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور اِن میں آپ کی محنت اور وقت کی قدر دِکھائی جاتی ہے اِن کی شخصیت اور انفرادیت کا اظہار بھی اِن کی خصوصیت ہوتی ہے جو دوسری تخلیقات سے ممکن نہیں ہوتا